آپ نے آفر لگایا ہُوا تھا سبزیوں کے ہاں تو اُسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ مطلب سبزیاں سُنے ہیں آپ کے وہاں کافی کم ڈسکاونٹ میں مل رہی ہیں تو پیاز وغیرہ کی کیا قیمت ہے کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کے وہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں باہر باہر تو کافی مہنگی چل رہی ہے پچاس پچاسی نبے روپئے میں چل رہی تو آپ کے وہاں پچاس میں مل جا رہی ہے تو پسیری کے حساب سے کچھ ڈسکاونٹ تو ہوگا پسیری کے حساب سے جیسے پانچ کلو لیں یا دس کلو لیں زیادہ اچھا اچھا اچھا اور اور یہ نیمبو اور مرچا وغیرہ اور آلو وغیرہ کی کیا پرائز ہے اِس کا بھی تو ڈسکاونٹ ہوگا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ کے وہاں سے چار بوری آلو مل جائے گا مطلب ایک ایک کنٹل کا اچھا اچھا اچھا اچھا ہوم ڈیلیوری ہے اُس کا کیا چارجیز ہے چارج وغیرہ جو لگتا ہے اچھا اچھا اچھا اور اور پیاز وغیرہ اگر لیں مطلب ایک بوری اگر دس بیس کلو کی پچیس کلو کی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں تو ہم ڈیلیوری کرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک